اردو زبان ہمارے دہلی کے آس پاس علاقوں سے بنی ہے تھی اور جی اردو عربی سے ملا کر بنی ہوئی ہے یپ ان لوگوں نے بہت پسند کرنے لگے پھر شاعری ہونے لگی اس پہ اور لوگوں کو بہت زیادہ ہی پسند آنے لگی اور پھر وہ لوگ اپنے ایسے ہی زبانی اردو استعمال کرنے لگے بولنے لگے سب کو اتنی پسند آ گئی اور روزمرہ کے لیے ہی استعمال کرنے لگے وہ کہ اردو عربی سب ملا کر بنائی گئی ہے اردو